आसामाव बहुद प्राइभेट आरो गभार्नमेन्ट स्कुलस इउनिभारसिटिस बा कलेजेसफोर दङ जों गभार्नमेन्ट स्कुलफोरावबो फेसेलिटि मोनो बिदिनो जेरै उन्दै थाखोनि क्लासफोराव जोङो जेरै द्रेस गान्नाय जोंथ' इउनिफर्म बेफोरखौ होनाय जायो आरो बिनि बिनि लोगोसे जि लिरग्रा बहि बिखौबो होनाय जायो बिदिनो प्राइभेट स्कुल्सफोराव फेसिलिटि दं नाथाय जों बिदिनो पेबो खालामनो गोनां जायो जेरै प्राइभेट स्कुल्सफोराव मोजां इलेकट्रिसिटि थायो मोजां क्लास रुम थायो देक्स बेन्स जों नुनो मोनो दानिया जों गभार्नमेन्ट स्कुलफ्रावबो नुनो मोनसै बेफोरबायदि जोंनि आसामाव बेलेक बेलेक बर्डबो दङो जेरै सेबा बर्ड एहसेक बर्ड बिदि थायो आरो बिनि इउनिभारसिटिसफोरबो दङो जों क्लास वान नार्सारिनिफ्राय जों क्लास टेनसिम बे हाबबा क्लास टेनाव जोंहा मोनसे इक्जाम जायो बे इक्जामा बे इक्जामखौ सेबाया फाथियो ओइस एस एल सि होननानै हाइस स्कुल लिभिं सारटिफिकेट होननाय जे इक्जाम जायो बेयो सेबानि आन्डाराव थायो बेखौ बेयाव साबजेक्तफोर बेलेक बेलेक साबजेक्तफोर थायो जेरै इंलिस मेथामेटिक्स ससेल स्टाडिस थायो चाइन्स आरो दे एमाइलफोरबो थायो बिदिनो जोंनि जिथु सेलेबासफोरा सेमानो जायो साबजेकफोरा सेम जायो बाट जोंनि जिथु जि एम आइ एल एमाइल साबजेक्ट बा इलेकटिब साबजेक्ट बेफोरो चेन्ज जायो आरो जों नुनो मोनो जे प्राइभेट प्राइभेट स्कुल्सफोराव खिसुमान साबजेक्टफोरा थायो जेरै कम्पिटारफोर थायो कम्पिटारफ्रा जाय इलेकटिब हिसाबै जों लानो हायो एडभान्च मेथामेटिक्स थायो दा बे समाव आं गभार्नमेन्ट कलेजफोराव जों कमपिटार साबजेक्टफोरखौ नुनो मोना बिनिखायनो खिसुमान गभमेन्टनि स्थुडेनफोरा कम्पिउटार नलेजफोरा खम थायो खार'न जों स्टारटिङाव कम्पिउटार नलेज फोरोङोब्ला जों बहुद बेफोरबायदि मा मा होनो कम्पिउटारफोरखौ मोजां सोलोंनो हायो जेरै जोङो एम एस वर्डफोरखौ सोलोंनो हायो उन्दै क्लास टेनफोरावनो एम एस एक्सेलफोरखौ फोरोंनो हायो पेइन्ट खालामनायफोरखौ सोलोंनो हायो खिन्थु खिसुमान गभार्नमेन्ट कलेजफोराव जों नुनो मोना बेनि उनाव जों ओइस एस लेभेलाव थाङो हायार सेकेण्डारि लेभेलाव हायार सेकेण्डारिआव जों मोनथाम स्ट्रिमाव फरायनो हायो साइन्स कमार्स ओमफ्राय आर्टसआव जायफोरा जि जि स्ट्रिमाव इनटारेस्ट बिसोर गावबागाव थाङो बेयावनो बे आरो बेयाव बेयावबो जों साइन्स साइन्सनि स्ट्रिमखौ नुनो मोनो बे समानदि फिजिक्स साबजेक्टफोरखौ फिजिक्स केमेस्ट्रि बाय'लजि बिदिनो मेथामेटिक्स थायो इंग्लिस थायो अलटारनेटिभ इंग्लिस थायो बिदिनो आर्टसआवबो बिदिनो पलिटिकेल साइन्स बिदिनो इटसेट्रा बेलेक बेलेक साबजेक्टफोरखौ जों नुनो मोनो कमार्सआवबो थायो बिदिनो बिनि उनाव बे बिनि उनाव फार्स्त इयार सेकेण्ड इयार फरायनो गोनां जायो सेकेण्ड इयारनि उनाव जों फाइनाल जायो बे फाइनालखौ एसेक आसाम इडुकेसन आसाम एसेक होननाय बे बर्डआ फाथियो बेखौ बिनि उनाव जों थाङो इउनिभारसिटि लेभेलाव बिदिनो जों बि ए खालामनो हायो बिएससि खालामनो हायो बिकम बिनि उनाव आरो थाङो जों इउनिभारसिटिफोराव मास्टार्स खालामनो आरो ओइसएसनि उनाव जों डिग्रिल' नङा जों बेलेक डिप्लमाफोर खालामनो हायो खिसुमान टेकनिकेल लाइन्सबो खालामनो हायो जों प्राइभेट आरो गभार्नमेन्ट सेक्टरावबो खालामनो हायो जेरै डिप्लमा जों ओइसएसनि उनाव बेलेक बेलेक कर्स थायो डिप्लमा खालामनो थाखाय जेरै बि फार्म थायो थायो आरो बिदिनो बेलेक बेलेक जुन्थु मेदिकेल कर्सफ्रावबो थायो आरो टेकनिकेल कर्सफोरबो दङ जोंनियाव बिदिनो जों प्राइभेट प्राइभेटलिबो खालामनो हायो बा गभमेन्टबो खामनो हायो जों गभार्नमेन्ट कलेजाव खालामनो हाबा मोजां गभार्नमेन्ट कलेजाव जों एडमिसन लानोबा जों इन्ट्रेन्स होनो गोनां जायो जोंहा गभार्नमेन्ट कलेजफोराव फिसफोरा खम जों प्राइभेटआव कमपियार खालामनो थांबा जों फ्राइभेटआव बहुद फिस होनो गोनां जायो बेफोरबायदिनो आरो दानिया गभमेन्टआवबो जों फेसिलिटि मोना नङा बहुद मोनो